हाथसँ बनल कपड़ा आओर बाजारके बनल कपड़ामे बहुत अन्तर होइ छै हाथके कपड़ा जे होइ छै से बहुत देखैमे नीक लगै छै आओर बाजारके जे छै से फैन्सी लुक देखैमे लोग स्मार्ट लगै छै पहिरलाके बाद बहुत नीक लगै छै ओइसँ नीक आइ काल्हिके जमानामे जे छै से देखै छियै हाथके बनल कपड़ापर लोक जे छै से विश्वास नहि करै छै लेकिन बाजारमे जे रहत कम्पनी जे रहै छै

कमाल रहै छै देखैमे ओकरा जबरदस्त लगै छै से अइमे नहि लगैत हेतै आओर उपरसँ जबरदस्त ई लगै छै जे जे हाथके बनायल कपड़ामे खर्चो कनि कम लगै छै आओर बजारके कपड़ामे फिक्स प्राइस रहै छै कम बेसी नहि कए सकै छी लेकिन हाथवला कपड़ा बनबैमे जे छै से कनि खर्चा कम पड़ै छै दुनिआँमे बहुत तरहके एहन एहन आदमी छथिन जे केओ रेडीमेडो लै छै केओ हाथोसँ बनायल कपड़ा जे छै से विश्वास करै छथि सब रङ्गके आदमी छै गरीबो छै केओ अमीरो छै ककरो नीक लगै छै जकरा जेहन टाइपके अपन अथी इच्छा होइ छै से ओइ हिसाबसँ जे छै से काज करै छै हमसब तऽ बाजारके कपड़ा जे छै से बजारेके कपड़ा जे छै से पहिरै छी आओर एखनो जे छै से हमरा सबके जे नानी तानी सब छथिन नानी छथिन मामी छथिन ई सब जे छै से एखनो अपना बौआ बुचीके लेल छोट छोट बौआ बुचीके लेल जे छै से हाथेसँ बनायल कपड़ा जे छै से ओकरा सबके जे छै से पहिराबै छथिन हुनका सबके कहैके अर्थात ई छै जे ओ जबरदस्त लगै छै ओ देखैयोमे नीक लागत आोर टिकाउ रहै छै सबसँ बड़का छै जे ओ टिकाउ जे रहै छै तऽ ओ गाँववला लोक आइ काल्हिमे ज्यादा विश्वास करै छै आओर दोकानवला कपड़ापर विश्वास नहि करै छै लेकिन जे लोक आदमी सब कहै छथिन आओर देखैयोमे लगै छै दोकानके कपड़ामे एगो छै जे अहाँ सब देख लेबै जे एक तऽ फिक्स प्राइस रहै छै उपरसँ ओ सब कलरफुल कयल रहै छै मतलब ओ सब देखबैके लिए उपरसँ डिजाइन तेहन मशीनके द्वारा डिजाइन तेहन बना दै छै जे आदमीके प्रभावित कए दै छै लेकिन हाथके जे कला होइ छै हाथके कलामे मशीनके कलामे बहुत अन्तर छै आदमी बहुत किछु कए सकै छै अपनहुँ मशीनो बहुत किछु कए दै छै लेकिन आइ काल्हिमे जे छै से आदमीके काज जे छै से मशीन करै छै तै दुआरे जे छै से बजारके कपड़ा जे छै से जादा बिकाय लगलै किएक कि मशीनसँ बनै छै आओर एथी हाथके बनल कपड़ा एहि दुआरे लोक नहि लै छै कि ओ हाथसँ बनल रहै छै तै दुआरे